हेलो प्रणाम हम अमल कुमार झा पाही टोलसँ

मैथिली कथि मैथिली साहित्यके कथिके ज्ञान चाही नहि नहि अपने करैत की छी अपने गीत गबैत छी हिन्दीमे

हिन्दीके या अंतराष्ट्रीय भाषाके जे गायक सब छथि ओ विद्यापतिके जे छै से जते गीत छनि ओ गीत सबके फेरसँ अपन अपन स्वर दऽ रहल छथिन एकर मतलब छै जे एकर बाजार एखनो जे छै ओहिना प्रसाङ्गिक छै मैथिली लोकगीतके जेना आइसँ साठि सत्तर साल पहिले छलैया तऽ मैथिलिमे लोकगीत जे छै ओ शास्त्रीय सङ्गीतके आधार पर छै राग आधारीत छै आओर ताहि दुआरे जे शास्त्रीय गायक छथि सेहो मैथिलीके लोकगीत सबकेँ जे छै से अपना रहल छथि

तहिना मैथिलिमे अनेक एहन लेखक भेलाह जे नीक नीक गीत लिखलथि आओर हुनकर गीतके लोकसब जे छै गाबि रहल अछि हालमे

चन्द्रमणी जी छथि एखन जिनकर लिखल गीत सबकेँ लोक एखन गाबि रहल अछि आओर खूब मतलब जे छै प्रसंशा पबैया खूब पाय भेटैत छै

सबठाम आब जे छै मैथिल समाज सब सक्रिय छै आ ओ सब सालमे एकटा कऽ वार्षिक उत्सव मनबैत छै जाहिमे पैघ पैघ गायक सब मैथिलि गीत प्रस्तुत करैत छथि जौंँ अहाँ हिन्दी गीत गबैत छी आओर अहाँ चाहैत छी जे एतऽ प्रसिद्धि प्राप्त हो आओर अहाँके मान सम्मान बढ़ै तऽ अहुँ जे छै से विद्यापतिके गीतके या मैथिलि पुत्र प्रदीपक गीतके या चन्द्रमणी जीके गीतके से अभ्यास करु आओर हमरा लगैया जेना उदित नारायण जी मैथिलि गीत हिन्दी गीत दुनूसँ प्रसिद्ध छथि तहिना अहुँ प्रसिद्धि पायब मैथिलिमे कवि सब बड छथि एक पर एक कवि छथि ताहिमे शुरुआती जते कवि छलाहा ओ भक्ति पर लिखैत छलाह भक्ति पदके अनेक जेना गणनाथ विननाथ पदावली छै तहिना मैथिलि भक्त प्रकाश छै एना कऽ कऽ प्राचीन गीतके बहुत रास सङ्ग्रह भेटत जाहिमे ओहि समयके जे छै भक्ति परादस महाविद्या हो राधा कृष्ण हो सीता राम हो एहिपर जे छै से भक्ति पद्य अहाँकेँ प्राप्त होयत गायक एखनो कारण जे भजन जे छै से सभटा भक्ति पद्ये छियै आ ओकर कारणसँ जे छै आ तहुमे मैथिलि पद्य जे छै ख़ास कऽ कऽ सीता रामसँ संबंधित जते गीत छै ओ हाँ कखनो आबि सकैत छी प्रातःकाल प्रातःकालके आउ साथ चर्चा ला हाँ जी जे उचीत बुझी अहाँ आओर कोनो जानकारी चाही